दाउ दाउ दाउ बेफारि ना नोङो ओइ नोंस्रानाव माबा दाउफोर दंमोन नामा दाउ लकेल दाउ मा मा दाउ दं दाउआलाय नांगौमोन फनचासथासो नांगौमोन नांनाया बिदिनो लकेल दाउ बयलार दाउ मा दं बेखौ मानि नांगौमोन आरो आंनो न'वाव एसे नांनायलाय नांगौमोन गासिखौबो न'वाव एसे प्रग्राम दंमोन नालाय फनचासथासो नांगौमोन आरो माबा मा मा दाम खम गैया एसेबो ए

जायखिया बयलारजों लकेलजों फनचासथासो हर हरनाय आंनो एसेबो खमाया बा एसेबो खम गैया होनबा अह नवाव एसे प्रग्राम दंमोन र' न'वाव प्रग्राम दंमोन अह न'वाव प्रग्राम दंमोन अह अह दे